जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मां ॾिआरीअ खां पहरियों मिंत्रा मां बूट घुराया हुया हाइ लैंडर जा जंहिंजो अघि तेरहं सौ रुपया हुयो पर उन वक़्त ॾिआरीअ में ऑफर पई हले त उनते मूंखे चालीह टका डिस्काऊंट मिलियो चालीह टका डिस्काऊंट मिलियो त मूंखे उनते सत सौ खां अठ सौ उहो बूट पए पियो ऐं मुंहिंजे वटि मिंत्रा जो पहिरों मां जॾहिं शॉपिंग कई हुई त उनखे मुंहिंजो कूपन हुयो ॿ सौ रुपया डिस्काऊंट जो त उन कूपन खे अप्लाइ करे मां हो बूट घुराया बूट घुराया त तॾहिं उन मूंखे एक्सप्रेस डिलिवरी बि ॾिनईं एक्सप्रेस डिलिवरी में मूंखे बूट जेका चारि ॾींअं में ईंदा आहिनि उहो ॿ ॾींहं में अची विया ऐं बूट जो कलर बूट जो सोल बूट जो कम्फट बूट जी साइज़ हिकदमि परफेक्ट आयाऊं ॾिसणु ऐं क्वालिटी टच करण खां ख़बर पएजी वई की जेकी बि मां शइ घुराई उहा सुठी घुराई हुई मिंत्रा मां